झाडांक आमी जे आमच्या मनान झाडां रोवपाचे अशी उमेद येली की आमी झाडां रोयली म्हणून जायना ताका आमी बरें अशे सारें जावो आमच्या म्हशींचें गायांचे शेण मेळटा तें घालपाक जाय जशी आमी तांकां तांची कॅर घेतली ती तितलीच बरी वाडटली जाचे आमी कॅर घेयनात अशीच उडयतात झाडां ती मरूंक पावता ताका लागून आपल्या मनान एक फावटी आवड तुवें घेतली म्हणटकीर ताका सारे सावळ अशे टायम टू टायम आमी ताका उदक घालपाक जाय टायम टू टायम तेंची तेंची अशी कटींग करून तांकां अशे एक बरे रितीन अशें तें झाड दवरपाक जाय ताका आमी उदक घालनासतना तशेंच सोडलें जाल्यार तें मरतले तशेंच मनशाक जशे आमी उदक घालना जेवणाचे जेवण पडना म्हणटगीर मनीस वीक पडून मनीस मरोंक पावता तशेंच आपणें झाडांची बरी कॅर घेवपाक जाय तांकां टायम टू टायम उदक घालपाक जाय तांकां खत घालपाक जाय खत म्हणल्यार एक आपल्याक फावो सारके जावूं ते विकत हाडपाक जाय अशें ना आपल्या आपल्यान जे गायरींतले शेण आसता तांक तें घालून तांकां अशें बरें अशें पौश्टीक अशे झाड आमी निर्माण करूंक शकता जितलें आमी खत बरें घालतले तितलीं तीं झाडां बरी जातली तशीच फळांची झाडां जशे आमी तेंका उदक दिता सारें दिता तशींच तीं बरी प्रमाणान जातात आनी बरी अशी त्या झाडाक फळां लागता ताका लागून आमी आपल्या झाडां रोयल्ली झाडांक बरी अशी कॅर घेवप घेवपाक जाय लोक थोडीं झाडां रोयतात तांकां झाडांची आवड नासता पूण रोयतात पूण ताची केअर घेयना आनी ती झाडां मरतात पूण आमी शी आपलो दिसाचो एक धा मिणटां सुद्दां झाडांक दिली तांची मातशी कॅर घेतली तांकां सारें घातले जाल्यार झाडां बरी जातात ताका लागून आमी रोयिल्ल्या जाणांची कॅर घेवपाक जाय ती झाडां आपल्या दिसूय भर कॅर घे दिसूय भर आपणा फुडें राव अशें म्हणनात पूण दिसांची एक धा मिणटां तांकां उदक दी तांकां अशे बरें सारें दी म्हणटगीर ती झाडां बरी जातात दुसरें म्हणल्यार म्हजी मम्मी झाडांक आपले घरगुतीचेर आमी जेवण करतात आतां त्या जेवणाची जी आमी भाजयेची भाजी पाल्यांची जी वेस्ट आसता म्हणल्यार कांद्याचीं सोलां जावूं आमी भाजी शिनतात तेजी जी उरलेली जावूं तेजी मुळां बीन ती झाडांक घाल झाडांक मातशी घातली म्हणटकीर ताचे सारें जाता ती बा ती आमी थोडी लोक कचऱ्यांक दितात पूण तीच आमी झाडांक घातली जाल्यार तें झाडांक सारें जाता ताका लागून म्हाजी मम्मी केळ्यांची साल्यो जावूं घरांक रांदलेले ते जेवण जेवणाक जे बटाटाची साल्यो कांद्याच्यो साल्यो तशेंच पाड पाड जाल्ली भाजी ती आमी कचऱ्यांक घालनासतना झाडांक घालून सारें करपाक शकता